हैलो हैलो अंजी अंजी कम्म लाये दा घर तुसें मिस्तरी कदूं लेई आने तुसें कम्पलेन पाई दी कम्म निं चज्ज दा होये दा ओह् पता केह् प्लस्तर केह् ओह् तुं'दी लोकेशन निं ही चज्जा दी ते तुंदी कन्ध में बत्हेरा सीमेंट लाया ते बत्हेरा सीमेंट लाया सते बेकुंर दा सीमेंट लग्गे दा कम्पलेन औने दी गल्ल निं ऐ लोकेशन दे स्हाब कन्नै होंदा की जियां कोठी पाई ऐ हून अस दिक्खी लैगे अगर बनदा कोई जुगाड़ ते हून साढ़े मिस्तरी अग्गें लेबर ते सारे अग्गें कम्म लग्गे दे ते आं ते दिक्खना अगर टैम लगदा ते बंदे भेजना भी ते तुंदी जेह्ड़ी कम्पलेन ओह्बी करी ओड़ने आं ठीक ठाक ठीक ऐ